میرے خیال سے اتر پردیش کی میڈیا پشماندہ طبقوں کے بارے میں ان کا جو خیال ہے یا ان کے جو مت ہیں ان کی جو تھنکنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ الگ ہے عام لوگوں کے مقابلے کیونکہ اتر پردیش کی میڈیا اتر پردیش کی حکومت کے خلاف جانا نہیں چاہتی وہ ان کے با رے میں بولنا نہیں چاہتی جو اس مشاعرے میں اس مشرہ میں بہت زیادہ ہی نچلے طبقے کے ہو چکے ہیں اس اس سوسائٹی میں ان کو زیادہ ادھیکار دیے نہیں جاتے زیادہ رائٹس نہیں دیے جاتے جس کی وجہ سے ان کے لیے اس سماج میں رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے مائنارٹیز کے ریزرویشن کے لیے اتر پردیش کی حکومت کو اتر پردیش کی جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو انہیں چلا رہے ہیں ان پر انہیں انصاف پسند ہونا چاہیے قانون بنانا چاہیے جا کے تاکہ وہ لوگ بھی اس سوسائٹی میں سمان طریقے سے ایکول طریقے سے رہ سکیں اگر ہمیں اتر پردیش کی میڈیا کو اور بہتر کرنا ہے تو انہیں اپنی میڈیا کی ڈاٹا جرنلازم میں یا جرنلازم کی کچھ پوائنٹرس میں صرف مائنارٹیز کو ہی نہیں چلڈرینس کے چلڈرینس پہ جو ایک طرح سے سماج کا ایک بندش لگائی جاتی ہے کہ ان وہ کس طرح کھیل سکتے ہیں وہ انہیں کس طرح سماج میں رہنا چاہیے لڑکا لڑکی جینڈر اسٹیریو ٹائپ جو ہمارے میں بن چکا ہے ایک یا پھر جو ایک پیٹریاکی بن چکی ہے کہ صرف لڑکے ہی بہتر ہو سکتے ہیں لڑکیاں بہتر نہیں ہو سکتیں تو اس پہ بھی میڈیا کو کافی زیادہ کام کرنا چاہیے ہماری حکومت کو لڑکے لڑکیوں دونوں کو ان ایک جیسے ہی حقوق دینے چاہیے ان میں کوئی بھی کمی نہیں پلڑے پہ کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارے معاشرے میں سبھی لوگ برابر طریقے سے رہ سکیں